पयलींच्या काळांत लोक स्वताची जीण खोशयेन जगताले मनीस जात चडांत चड सैमाचेर निबून आसताली पर्यावरणाच्या साधनांचो उपेग गरजे पुरतींच करतालीं तशेंच सगळ्यां कडेन मेळून मिसळून वावरतालीं मनीसपणाचो खरो अर्थ कितें तें त्या काळांतल्या मनशाच्या वागणुकी वयल्यान दिश्टी पडटालें पूण आतां जसो काळ बदल्लो तसो मनीस आपल्या मनशा कडल्यान पर्यावरणा कडल्यान पयस वचून स्वार्थी जायत गेलो आतां नवीं नवीं वैज्ञानीक यंत्रां जाच्या हातींत आय़िल्लयान तो प्रगती करीत आसा आतां तो फोना सारक्या माध्यमांतल्यान चडांत चड पयस आशिल्ल्या मनशां कडेन संपर्क करूंक शकता तशेंच मनीस आतां सोंपेपणान खंयूय वचूं शकता भोंवपक शकता अश्या तरेन टॅक्नोलोजी खातीर ह्या अख्ख्या विश्वाची उदरगत जाल्ली आसा पूण मनीस आपली संस्कृताय वगडावून फुडें वचत आसा तेणें उदरगते वांगडा सांस्कृतायेक लेगीत जपप हें भोव गरजेचें आसा